औ नोंगौ आंनि धोरोमआ ब्रह्म बाथौ धोरोम बेजोंनो आं जिउ खुंगासिनो दं आंनि धोरोम आ जाहैबाय ब्रह्म बाथौ धोरोम जोंनिआ एरैबायदि फुङावनो सिखारनांगौ

खिखां हासुखां दुगैनानै बिबार जरा जेवारि बाथि सावनानै खुलुमनांगौ इसोरखौ गाब्रजिनांगौ न'खरनि जा दं गथ' गथाय बिमा बिफा मोसौ मोसा गासिबो न'खरनि जा सम्पत्ति दं बेफोरखौ गासिबो गयसायनि सायाव जिमा होनानै गाबखनानै लानांगौ बिदिनो अरायबो बाथौ धोरोमजों थांना थानानै बे सिबिलांबाय सिबिलांबाय थानो थाखाय प्रभा गुरिनि ध्रोरोमखो जों आजावना लानाय जादों आरो अरायबो जों नाजालांबाय थागोन फुजिलांबाय थांगोन आरो बिसोरनि फोरोंनाय गुननि गियानि बेसोनफोरखौ लानानै जों दासिमबो माने बे धोरोमजोंनो सोलिगासिनो दं जोंनिया धोरोमआ एरैबायदि जे समबार बिस्तिबार अमाबैसा पुरिनिमा निरामिस थानांगौ बेजों लोगोसे बोसोर गोदानआव फुजा होनाय ओंखाम गोरलैआव फुजा होनाय बे आफा इसोरनि नामै होजोबनांगौ बोसोराव बोसोर गोदाननो खेबसे ओंखाम गोरलैनि खेबसे बिदिनो बावनांगौ जाहैयो आरो ओजों ओजों थांनानै सस्ति जाबोनाय जेनेबा सारादु आरि जानायाव माबाफोर गादेर गुदेर जाबोयोब्ला बेखौ फैनानै न'आव फोसाबना लानांगौ जायो बिखिनि बाबा गुरुमोननि माबाजों दिक्षा होनायजों बिसिनि गियान गुन गियान जों सोलिनानै अरायसम बे ब्रह्म बाथौ धोरोमखौ जों सिबिलांबाय थागोन आरो थैजासिम जाहाथे अराय बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थानो हाथों बेखौनो साननानै जों अरायसम बेखौनो फुजिबाय थायो दा बिदिनो थैजासिम बे धोरोमजोंनो दावगा लांबाय थागोन आरो गावजों लोगोसे मालायखौबो बे धोरोमखौ सिबिनो खुलुमनो फोरोंलांगोन